हिंदी हमारे हिंदुस्तान की प्रिय भाषा है पहली चीज दूसरी चीज जो हिंदी भाषा है एक बहुत ही प्रिय है और हिंदी हम लोग बोलते भी हैं और शिक्षा भी देते हैं हिंदी और हिंदी सारा हिंदुस्तान में प्रचलित है और कई कई राज्यों में दूसरी भाषा में बोलते हैं लेकिन जिस ज स्थान पर मैं हूँ वहाँ हिंदी ही बोला जाता है हम लोग हिंदी से बहुत ही खुश और प्रसन्न रहते हैं हिंदी एक ऐसी भाषा है कि जो सबको समझ में आती है और हमारा हिंदी बहुत ही प्रिय भाषा के रूप में हम लोग मानते हैं और हिंदी एक ऐसा शब्द है कि अंग्रेजी में यदि गलत पकड़ा जा सकता है लेकिन हिंदी में अगर एक अक्षर गलत हो गया तो आप तुरंत पकड़ लेंगे जैसे वाई की जगह पर आई लगाएँगे इंग्लिश में तो चल जाएगा नही पकड़े जाएँगे लेकिन इसमें एक मात्रा भी अगर हिंदी में गलत हुआ तो आप तत्काल आप गलत साबित हो जाएंगे कि गलत शब्द लिखा गया है और हिंदी एक ऐसी कठिन भाषा है कि जो इंसान सही शब्दों का उपयोग नहीं कर पाते उसमें कभी कभी ये होता है कि जैसे मुसलमानी का भी भाषा उसमें प्रयोग आ जाते हैं